हा मुंहिंजो लेखनि में मां जंहिंखे पंहिंजो रोल मॉडल मञंदी आहियां उहो सुरेन्द्र मोहन पाठक हिकु नॉवलिस्ट हुआ मांखे हुननि जी नॉविल जा जेके उहे कहानी वग़ैरह हुई उहा सुठी लॻंदी हुई ऐं उन्हनि मां कुझु सिखण लाइ ही मिलंदो हुओ जेको मां लिखंदी हुअमि पंहिंजी थोरी घणी लेखनि में मां जेको बि लिखंदी हुअमि मां उन्हनि मां थोरो घणो सिखियो आहे ऐं ॿियों रोल मॉडल मुंहिंजो गुलज़ार शाइर ही जेके उहे फ़िल्मनि में गाना बि लिखंदा आहिनि त मां उन्हनि जे गाननि सां थोरी घणी प्रेरणा वर वरिती आहे ऐं मांखे उन्हनि गाना बि वणंदा आहिनि शाइरी बि वणंदी आहे त उहे ॾाढा सुठा मुंहिंजा रोल मॉडल आहिनि सलाहकार बि थी चई सघूं था असां